دیہی اور شہری علاقوں سے کھیل کھیلنے میں بہت سارے مختلف کھیل دیکھنے کو ملتے ہیں دیہی علاقے کوئی کھیل اکثر یہ دیکھا جاتا ہے وہ اپنے جسم کا استعمال کر زیادہ کرتے ہیں دیہی علاقوں کے کھیلوں میں بہت سارے ایسے کھیل شامل ہیں جو کہ زمین سے جڑ کر کھیلا جاتا ہے جبکہ شہری علاقوں کے کھیلے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ذہنی اعتبار سے گیم کو کھیلا جاتا ہے اور لیکن ان میں جسم جسمانی استعمال بہت کم ہوتا ہے جس وجہ سے شہری علاقے کے لوگ بہت سست ہوتے ہیں اور جسمانی طور پر تندرستی میں کمزور ہوتے ہیں اور جبکہ دیہی علاقوں کے گیم کھیلنے میں بہت اچھے اور تندرست ہو اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم یا کہہ سکتے ہیں دونوں علاقوں کے کھیل اپنے اپنے اعتبار سے بہتر ہیں